म्हाका बारावेक नवे उच्च माध्यामीक विद्यालयांत वचपाक पडलें सगळे नवें म्हज्या वर्गाचो निवडिल्लो सर म्हजेर सदांच थोमणे मारतालो ताचें हें सदाचें आयकून जीव इतलो विटलो की म्हाका रडपाक येवपाक लागलें घरा येवन न्हंये भशेन दुकां गळयताना एका फॅसबूक इश्टाचो कॉल आयलो हांवें ताका म्हजी दुखभरी काणी सांगली तेन्ना ताणीं एकूच म्हणलें कसलो विशय शिकयता तो हांवें इतिहास म्हळें मागीर पेपर फूल फोडून यो अशें म्हणत ताणें म्हजो आत्मविश्वास वाडयलो मागीर कितें हांवें इनर चॅलेंज घेतली हांव ताच्याच पेपरांत सगळ्यांत चड मार्क घेतलें अशें म्हणून हांवें इनर चॅलेंज घेतली एक्झाम येयसर ताचे थोमणे सोंसून घेतले आनी पेपरा दिसा ताणें म्हजे मुखार येवन म्हजेर उतरांचो पावस घालो हांवें बेजारून म्हणलें सर म्हजो हक्क आसा हां पेपर शांतपणान बरोवपाक मागीर पळयल्यार कितें इतिहासाच्या पेपरार हांवें शंबर मार्क घेवन इतिहास घडयिल्लो ह्या इनर चॅलेंजीक लागून म्हाका फुडें बॅस्ट स्टूडंट ऑफ द आर दोन हजार बारा तेराचो पुरस्कार फावो जालो